مجھے گانے کا پسندیدہ انداز جو مجھے پسند ہے وہ کبھی کبھی جب میں دکھی یا غمگین رہتی ہوں تو مجھے سیڈ سانگ سننا اچھا لگتا ہے اور جب میرا موڈ اچھا ہوتا ہے میں اچھا فیل کرتی ہوں تو مجھے جو رومانٹک سانگ سننا رومانٹک گانے سننا پسند ہے اور مجھے گٹار موسیقی کی صنف جو اچھی لگتی ہے وہ مجھے گٹار اچھا لگتا ہے گٹار کے ساتھ جو گانے گائے جاتے ہیں وہ مجھے پسند ہیں